हैलो एमेज़ॉन मां तव्हां जे ऐप मां हिकु कैमरा ऑडर कयो आहे उहो नयो कैमरो आयो आहे ऐं उन में मां चाए चाहियां थी त उन में तव्हां इहो मूंखे ॿुधायो वॉरेंटी कवरेज शामिलु आहे या न ऐं उहो अगरि महिरबानी करे ॿुधायो त मूंखे उहो मुंहिंजो ऑडर पूरो थिए उन में शामिलु आहे कि न